ہلو جی ہلو جی جی سر بولیے جی سر بتائیے کیا خراب ہوا ہے سر جی اچھا کمپیوٹر کا مانیٹر جی جی جی اوکے اوکے ٹھیک ہے سر اس سے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور جانکاری دوں میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا اپنا نام بتائیں پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے ٹھیک سر یہ آپ نے مانیٹر کب پرچیز کیا تھا کب پرچیز کیا تھا یعنی کب خریدا تھا ٹھیک ہے یہ سر آپ کا مانیٹر کتنے انچ کا ہے

سات انچ کا مانیٹر اچھا وہ سات انچی نہیں ہوگا سر وہ ستائیس انچی ہوگا جی ٹھیک ہے سر وہ ستائیس انچی ہوگا کوئی جی جی سر میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کا میں چیک کر لیتا ہوں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک سال پہلے خریدا تھا تو سر میں ابھی بتا دیتا ہوں ایک منٹ رکیے سر یہ جو ہے آپ کا ستائیس انچ کا مانیٹر ہے آپ کا سر کم سے کم اس میں آپ کی نئی اسکرین جو ہے ساڑھے پانچ ہزار کا خرچ آئے گا جی ہاں سر کم سر یہ کمپنی کا ہے ساڑھے پانچ ہزار کا اگر آپ لوکل لگوانا چاہتے ہیں تو لوکل بھی لگ سکتی ہے ساڑھے تین ہزار روپیے لگیں گے لوکل کے اوریجنل کے ساڑھے پانچ ہزار ہوتے ہیں کمپنی کی طرف سے نہیں سر میں آپ سے معافی چاہوں گا سر یہ کمپنی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے سر یہ کمپنی کے اپنی طرف سے جو ہے ساڑھے پانچ ہزار روپیے ہوتے ہیں چلیے سر ایسا ہے میں میں آپ کو اپنے شاپ کا ایڈریس دے دیتا ہوں آپ شاپ پہ وزٹ کر لیجیے گا تو اگر کچھ ہوگا تو ہم یہاں سے کرا دیں گے آپ کے لیے

جی جی اوکے اوکے اوکے اوکے سر ٹھیک ہے

اوکے سر اوکے ٹھیک اوکے اوکے